अगरि असांखे मौक़ो ॾिनो वञे त असां पंहिंजे राज्य जी सुठी शैलियूं ऐं कलाऊं जो प्रर्दशन कयूं त असां ॾाढी बख़ूबी सां उन जो प्रर्दशन कंदासीं ऐं ॿारनि जे विदेशनि में उन खे ॾेखारणु चाहींदासीं जिते बि वित्ता सुंदरता ऐं चमक जी ॻाल्हि ईंदी आहे उते राजस्थान जी हस्तशिल्प खे हराइणु मुश्किलु आहे सुंदर मीनाकारी खां वठी सुंदर प्रिंट ताईं मोटी चांदीअ खां वठी गहननि ते ऊठ जे चवणनि जी जुतियूं ठाही वेंदियूं आहिनि ऐं घर जी कुझु शयूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि शो पीस ठाहिया वेंदा आहिनि जेकी असां कीअं बि विझाए सघूं था राजस्थान प्राकृतिक रंगु हथनि सां ठहियल कपिड़ा लकिड़ी मिटी ऐं चीनी जा बर्तन बि ठाहिया वेंदा आहिनि प्राकृतिक रंग में केसरी यो रंगु ॾाढो सुठो हूंदो आहे जेको रंगु टेसुए जे गुल नीलो रंगु नील पौधे मां ऐं पालक सां साओ रंगु ठाहियो वेंदो आहे खनीज़ पथर सां ठाहिया वेंदा आहिनि राजस्थान में सुठी कपिड़नि लाइ ॾाढो सुठो कमु कयो वेंदो आहे हिते बंदेज ब्लॉक प्रिंट वग़ैरह कपिड़ा ठाहिया वेंदा आहिनि इते कपिड़नि खे दाॻनि सां ठाहियो वेंदो आहे छाकाणि त बंदेज जो कपिड़ो जयपुर भाड़मेर उदयपुर पाली वग़ैरह में मिलंदो आहे और इहो ॾाढो प्रसिद्ध थींदो आहे राजस्थान में लकिड़ी जा फर्निचर सुठा भाड़मेर जोधपुर ऐं किशनगढ़ में मिलंदा आहिनि जालीदार लकिड़ी पीतल लकिड़ी कठपुतली लकिड़ीअ जा ठाहिया वेंदा आहिनि जेका ॾाढो सुठो खेल ॾेखारे वेंदो आहे राजस्थान में घणियूं कुझु शयूं थींदियूं आहिनि जेका असां पंहिंजो भारत जे विदेशनि में मोकिलणु था चाहियूं हिते ॾिसण लाइ ॾाढा सुठा सुठा शोपीस हूंदा आहिनि ऐं जुदा जुदा हिसनि में जुदा जुदा शेलियूं आहिनि जीअं ॿुधाइण लाइ अलवर में पतले मिटीअ जा बर्तन ठाहिया वेंदा आहिनि जेका ॾाढा प्रसिद्ध आहिनि जंहिंखे काॻर जा बासण बि चया वेंदा आहिनि त जयपुर नीली मिटी लाइ ॾाढो प्रसिद्ध आहे छाकाणि त हुते मिटीअ जो बासण में नीले रंग सां वेश कारीगिरी कई वेंदी आहे